जी मैम आपकी बात एक ट्रैवलर एजेंट से हो रही है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी मैम जी मैम हम आपको ऐसे कई सारी जगहों के बारे में बता सकते हैं जहाँ कि आप घूमने जा सकती हैं खुद और एवं अपने मित्रों और एवं अपने परिवार वालों के साथ क्या आप मैम हमें यह इतलाह कर सकती हैं कि आपको कहाँ घूमने जाना हैं अपने ही राज्य में घूमने जाना हैं या फ़िर अपने राज्य से बाहर की ओर यात्रा करनी हैं जी मैम मैं आपको अपने राज्य में ऐसे कई सारे प्रसिद्ध धर्म स्थल हैं जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ दे सकता हूँ जैसे की मैम सबसे पहला प्रमुख धर्म स्थल अपने यहाँ का अयोध्या है अयोध्या शहर मैम सरयू नदी के तट पर बस बसा हुआ है जिसे हम लोग राम जन्म भूमि के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर हमारे इष्ट प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था जहाँ पर अभी मैम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया है जी मैम यहाँ परअभी कई सारे नई मंदिर बन रहे हैं लेकिन अभी तक वह बन नहीं पाई हैं

जी मैम आप अगर से किसी धर्म स्थान पर जाना चाहती है तो मैं आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक दो और प्रमुख धर्म स्थल बता सकता हूँ जी मैम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर दो और भी बहुत बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थल है जैसे कि मथुरा एवं काशी मथुरा में मैम आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलता हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता रानी रहती थीं एवं उनके जन्म से जुड़ी हुई कई सारी अनेकों बातें जानने के लिए प्राप्त होती हैं एवं मथुरा समान ही तीन से चार किलोमीटर दूर वृन्दावन में राधारानी के भी प्रमुख स्थान एवं प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं

जी मैम काशी भी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख धर्म स्थान हैं जहाँ भगवान शंकर के ग्यारह प्रमुख शिवलिंगों में से एक शिवलिंग हैं जिसे हम लोग विश्वनाथ जी के नाम से जानते हैं यहाँ पर भगवान शंकर के कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं और यह बनारस शहर मैम गंगा घाट के किनारे बसा हुआ हैं जहाँ अगर से आप शाम के समय जाती हैं तो गंगा आरती का अद्भुद दर्शन देखने को आपको मिलता है जी मैम आप अगर हमारे ट्रेवल एजेंट के साथ जाती हैं तो आपको काशी नगरी के सभी प्रमुख घाटों पर घूमा पाएंगे जी मैम आपको काशी नगर के जितने दिन के लिए ऑकेजनल हॉलिडे के पैकेज चाहिए हमारे यहाँ से ट्रेवल एजेंसी से उसके हिसाब से हमारे ट्रेवल एजेंट आपको काशी नगरी में घूमा पाएंगे क्या आप यह हमें बता सकती हैं कि मैम आपको कितने दिन के लिए काशी में घूमने जाना है काशी नगरी तो मैम एक अद्भुद नगरी हैं यहाँ पर आप जितने लम्बे समय तक घूमना चाहे उतने लम्बे समय तक आपको नई नई चीज़ें देखने को एवं सीखने को मिलेगी आप अगर एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हैं तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैम हमारे ट्रेवल एजेंट आपको वहाँ घूमा पाएंगे जी मैम आप आपके लिए मैम हम लोग काशी नगरी का टिकट बुक कर देंगे मैम अपने ट्रेवल एजेंट के साथ एक हफ्ते के लिए क्या आप यह हमे बता सकती हैं कि आप लोग कितने लोग जाना चाहेंगे वहाँ जी मैम जी मैम तो आपको चार लोगों के लिए हमारे यहाँ से टिकट को बुक कर दिया जाएगा मैम धन्यवाद मैम आप अपने सारे डॉक्यूमेंट हमारे इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा मैम धन्यवाद मैम